ہاں میں بہت سارے مصنفوں کی کتابیں پڑھتی ہوں اور مجھے علّامہ اقبال کی کتابیں بہت پسند آتی ہے اور انہوں نے جو لکھا ہے مجھے بہت پسند آتی ہے اور ان کی جو ایک کتاب کا نام ہے بانگِ درا مجھے بہت پسند آتا ہے وہ پڑھنا اور مجھے اس میں بہت خوشی بھی ملتی ہے پڑھنے سے